नमस्ते माताजी बताइए हाँ तो आपने बिल्कुल सही जगह फोन किया है हमारे यहाँ सजाने के लिए सब कुछ जितने भी आइटम होते हैं सारे यहाँ पे उपलब्ध हैं डोर मैट ले लीजिए आप तोरण ले लीजिए फ्लावर पॉट है फूलदान गुलदस्ता सिनरिज और जितने भी ऐसे समझाने वाले बच्चों के लिए टेडी बियर है सारे सामान यहाँ पे हमारे यहाँ मिलते हैं और ये भी नहीं सब अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं और इसमें आपको कहने वाली कोई बात भी नहीं रहेगी और सब बढ़ियाँ अच्छे उचित दाम में मिलेंगे ये भी नहीं के हाइ फ़ाई रेट जैसे हम बहुत ज़्यादा बता दें ये भी नहीं है तो आपको लेना है के कैसे हैं ये बताइए आप क्या चीज़ ज़्यादा वो लेना पसंद करेंगे अच्छा तो माताजी तो शादी वादी है क्या ऐसे कुछ सजाने वाला अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो हाँ अच्छा अच्छा अच्छा तो माताजी ये जो गुलदस्ते हाँ तो ये जो गुलदस्ते वगैरह हैं तो ये भी हमारे यहाँ अलग अलग तरीके के हैं कुछ लकड़ी के गुलदस्ते हैं कुछ तार वाले गुलदस्ते हैं और प्लास्टिक के गुलदस्ते भी बहुत अच्छे उसके मिल जाएंगे लेकिन सभी के अलग अलग रेट हैं क्योंकि कुछ महँगे होंगे कुछ सस्ते होंगे अब वो तो आप जैसा जिस हिसाब से पसंद करेंगी क्योंकि उसके अंदर जो कॉटन भरी जाती है वो हाँ अच्छा फुल साइज़ का चाहिये तो फुल साइज़ का अच्छा रहेगा फिर तो वो तो हमारे यहाँ से जब आप देखेंगे आके वो तो दो सौ से पाँच सौ के बीच में आते हैं तो जो आपको पसंद आएगा और क्योंकि अलग अलग तरीके के भी हैं उसमें ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन किया जाए कुछ में कम डेकोरेशन हैं तो उस हिसाब से प्राइस मिलेगा तो जी माताजी आप आइये सुबह आ जाइए और शाम तक हमारी दुकान खुली ही रहती है और आप जो सामान ले लेंगे उसका हम लोग घर तक डिलीवरी भी करते हैं और उसके लिए भी कोई चार्ज़ नहीं लेते हैं जी जी घर तक डिलीवरी करते हैं और उसका कोई चार्ज़ भी नहीं है फ्री रहता है अगर आप हमारी दुकान से खरीददारी करेंगे तो जी बस काम फ्री में वो करेंगे और देखते रहेंगे और तो माताजी और इसके साथ में भी और कुछ लेना हो तो उसके लिए भी समय समय में आप हमको संपर्क कर सकती हैं और शादी विवाह का जितना जी हाँ नहीं शादी विवाह के कार्यक्रम में जितने भी सामान वो होते हैं वो सारे जी जी तो उसके लिए हमारी दुकान है ठीक है माताजी आप आइए ठीक ठीक